تو علی گڑھ ایک تعلیم اور تالوں کا شہر ہے اور اسی کے لیے علی گڑھ جانا جاتا ہے اگر ہم بات کریں تالوں کی تو یہاں پر بہت ساری تالوں کی فیکٹریز ہیں جہاں پر علی گڑھ میں رہنے والے لوگ تو وہاں کام کرتے ہی ہیں بلکہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں ان فیکٹریز کے اندر کام کرنے کے لیے اور دوسرا ہم بات کریں یونیورسٹی کی یہاں پر ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں اور اپنے دیش سے ہی الگ الگ جگہوں سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پر وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں پڑھنے کے بعد وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہیں روزگار مل جائے اور اس کے علاوہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کینٹین کھول لیتے ہیں جس سے ان کا روزگار چلتا رہتا ہے وہ پرنٹنگ کی دکانیں کھول لیتے ہیں وہ ہاسٹل کی فیسیلیٹیز کر دیتے ہیں جس سے کہ بچے ان کے یہاں آ کے رہنے لگیں اور اسی الگ الگ طریقے کی شیروانی کی دکانیں کھولتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی کا جو یونیفارم ہے وہ شیروانی ہے جس کی وجہ سے ان کو روزگار مل جاتا ہے